नमस्ते हाँ हमको अयोध्या जाना है मथुरा जाना है वृंदावन जाना है जनकपुर जाना है काठमांडू जाना है और पशुपति नाथ हाँ तो आप कब तक आ जाएँगे

तो कहाँ कहाँ घुमाएँगे आप

नहीं तो बसे से चलेंगे तो कितना लेंगे आप

चलिए ठीक है तो कब तक आ जाएँगे हाँ तो कहाँ आएँगे कए बजे आना है अच्छा

अच्छा

चलिए ठीक है तो आ जाएइगा नहीं दो तीन लोग हैं हम लोग हाँ दो तीन लोग हैं हम लोग समय से आ जाएँगे

अच्छा